جی ہاں میں سب کے ساتھ کھانا کھانا پسند کروں گا اور اپنے بچے کے پیدائش کے دن اور اپنی شادی کے دن ٹوٹل پانچ سال یا ہر سال بلکہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو ڈنر پر میں نے ہاں بڑی تقاریب دیکھی ہیں یہاں بہت سے لوگ ساتھ کھاتے ہیں شادیاں بہت دیکھی ہیں اور دوستوں کے ساتھ باہر دعوت میں بھی گئے ہیں کرسمس ڈے بھی دیکھا ہے وغیرہ